हां स्कूल में जेके बि नंढा ॿार हूंदा आहिनि उहे पंहिंजी एरिया में जीअं त दौड़ में हिसो वठंदा आहिनि उन में भाॻु पिणु वठंदा आहिनि उन में दौड़ में हिसो वठण जे करे उन्हनि जी हैल्थ पिणु सुठी रहंदी आहे उन जो हिकु पीरियड त पी टी जो पीरियड थींदो आहे ऐं उन में हुननि खे रेस कराई वेंदी आहे हुननि खे रनिंग कराई वेंदी आहे हुननि खे योगा जो क्लास फंड ॾिनो वेंदो आहे ऐं हुन रेस ऐं रनिंग में उन्हनि जी रेस लॻाइण में उन्हनि जो भाॻु वठण जे करे पहिरियों ॿियों टियों चोथों नंबरु केरु आयो उनजी नोटिंग पिणु कई वेंदी आहे जेको पहिरियों नंबरु ईंदो आहे उनखे इनाम पिणु ॾिनो वेंदो आहे ऐं रनिंग करण जे करे जीअं त ॿार जेके आहिनि स्कूल में रनिंग कंदा त उन्हनि जी जेका हैल्थ पिणु आहे उहा पिणु सुठी रहंदी ऐं हैल्थ सुठी रहण जे करे उहो अॻिते सुठो योगदान वठी सघंदा ऐं अॻिते हली पंहिंजी पढ़ाई बि पिणु सुठे नमूने करे सघंदा खेल कूद ऐं रांदि में बि जेकॾहिं थोरो हिकु पीरियड उनजो हूंदो ऐं हुन में हो भाॻु वठंदा त उन्हनि जी मैंटल हैल्थ बि सुठी रहंदी